मां मुंहिंजे स्कूल में जाम सारे कॉम्पिटिशन ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन में पार्ट वरितो हुओ जंहिं मां कॉम्पिटिशन हूंदी हुयूं राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन नैशनल एनिमल नैशनल बर्ड मेकिंग कॉम्पिटिशन ऐं ॿिया बि अहिड़ा नैचुरल नेचर जे रिलेटेड ऐं अहिड़ी जाम कॉम्पिटिशन थींदी रहंदी हुई जंहिं में मां सभिनी में पार्ट वरितो ऐं मूंखे सभिनी में सर्टिफ़िकेट बि मिला ऐं कुझु मां मूंखे फ़स्ट रैंक बि आयल आहे मूंखे यादि आहे कि मां जॾहिं फिफ्थ सिकस्थ में हुअमि तॾहिं मां मुंहिंजी फैमिली जी ड्रॉइंग ठही हुई उहो मुंहिंजे दिलि जे ॾाढी क़रीबु आहे ऐं उहो मुंहिंजे लाइ जाम इंपॉर्टेंट ड्रॉइंग आहे उहो अञा ताईं मां संभाले बि रखी आहे त ड्रॉइंग हिकु अहिड़ी आर्ट आहे अहिड़ी प्रोफ़ेशन आहे जेकी जाम कनैक्टेड हूंदी आहे दिलि सां मां अॻियां बि ड्रॉइंग कंदी रहंदमि मां कॾहिं नैशनल लैवल ते ड्रॉइंग अप्लाई न कई आहे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन में अप्लाए न कयो आहे बट मां अॻियां हुन में बि कंदमि ड्रॉइंग जोकी मुंहिंजी ॾाढी फ़ेवरेट आहे